अहाँ जे बच्चा पर ध्यान नहि दै छियै बैस नहि हम ठाढ़ो भऽ कऽ बात कऽ सकैत छी कोनो बात नहि हमरा तऽ बच्चाके रिजल्ट देखिके हमरा तऽ बर्दास्त नहि भेल तऽ हम आबि गेलहुँ अहाँ सब ध्यान नहि दै छियै महिना लगैया आ पैसा लऽ फोन पर फोन तङ्ग करऽ लगैत छियै जे बच्चाके कहैत छियै हमरा फोन करैत छी आ ध्यान नहि दै छियै रिजल्ट देखि कऽ रिजल्टके पेपर देखि कऽ तऽ हमरा एते गुस्सा आयल से की बताउ ओ मतलब घर पर तऽ कनिके देर ने रहैत छै बच्चा तऽ कनिके देर घर पर रहैत छै भोरे जे नओ बजे बच्चा जाइया से शामके चारि बजे अबैया तऽ अहाँकेँ इसकुलेमे रहैया ने एतेक देर तऽ अहाँ ध्यान देबै ने रातिकऽ हम टाइम दै छी बच्चा पर जे पढ़बैत छी सबके एके गो टास्क कोनोमे कहियो देल रहैया कोनो नहि देल रहैया रोज अहाँ रोज कॉपीमे टास्क देल करिऔ ने हूँ हँ तऽ ई कहियो अहाँ कहलहुँ हमरा जे अहाँकेँ बच्चा नहि पढ़ैया किछु बदमाशी करैया कहियो तऽ अहाँ हमरा कहितहुँ फोन कऽ कऽ जेना अहाँ पैसा लऽ फोन करैत छी तेना तऽ अहाँ इहो कहि सकैत छी ने जे बच्चा अथी नहि करैया से नहि आ जेना भेल तेना अपन पढ़ेलहुँ रिजल्ट देखि कऽ अथी कऽ के तऽ हमरा बच्चाके ततेक अथी भऽ गेल ओकर तऽ जिन्दगी बर्बाद भऽ जेतै हूँ नहि बच्चा की जाने गेलै बच्चाके तऽ होइत छै जे हम गार्जियन लऽ पढ़ैत छी बच्चाके जे ई बात बच्चा बूझि जयतै तऽ हम अपना लऽ पढ़ैत छी तऽ बच्चा अपन ध्याने दितै ओ तऽ बच्चाके तऽ मालूम नहि अइ जे अपना नहि होइत छै जे माय बाप लऽ पढ़ैत छी की मास्टरे लऽ पढ़ैत छी ओकरा ई जहिआ ज्ञान भऽ जयतै जे हम अपना लऽ पढ़ैत छी तखन तऽ ओ खुद अथी अपन लाइन पकड़ि लेतै ओ बच्चा पर कनि अहाँ ध्यान दिऔ कनि ओकरा पढ़ाइ लिखाइ पर ध्यान दिऔ कनि ओकरा कॉपी पर अथी करियौ हम रोज चेक करैत छी तऽ नहि रहैया सब कॉपीमे ओकर टास्क मिलल नहि ओकरा याद करऽ लेल दै छियै नहि ओकरा लिखऽ लेल दै छियै खाली पाइ तऽ हमरा होयत रहैया जखने महिनासँ एक दिन बेसी भेल बस सब मिलकऽ फोन करऽ लगैत छियै बार बार बच्चाके परेशान करऽ लगैत छियै अँ ई कोन बात भेल अहाँ सबकेँ

बच्चा सब बच्चा बच्चा कहैया मम्मी जखने जाइत छी इसकुलमे तऽ कहैत छथि सर कहैत छै पैसा कब देब अथी कथी करब हम बच्चाके एक दिन जखने बूझैत छियै जे एक दिन बाहरसँ जेकर पाइ एतै ओकरा तऽ कनि टाइम लगबे करतै आबऽमे तऽ टाइम लगैत छै ओ एक दिन दू दिन तीन दिन अहाँ रास्ता ताकि लिअ तखन अहाँ फोन करू अहाँ सब रास्ता नहि तकैत छी आ जखने अथी होइया तखने अहाँ फोन टिनटिनाबे लगैत छी करऽ लगैत छी आ बच्चोके परेशान करऽ लगैत छी बच्चा एक दिन झूठ कहतै सब दिन झूठे बच्चा बजतै एक दिन बच्चा झूठ बजतै से तऽ बूझैमे छै जे पैसे लऽ करैत छियै तऽ फेर बच्चो पर तऽ ध्यान दिऔ बच्चा पर ध्यान देबै तखन ने गार्जियनके पाइ देबेमे मन लगतै अहाँ पढ़ेबै नहि रिजल्टके कॉपी जे ओकर पप्पा देखथिन तऽ की कहथिन तखन अहाँकेँ एकोटा पाइ देथिन एकोटा पाइ नहि देथिन ने